चेम्बूर में कहिड़ा कहिड़ा सुठा नाश्ता मिलंदा आहिनि साईं जय झूलेलाल चेम्बूर में ईंदा त तव्हांजो असांजो फेमस आहे सिंधी जो दाल पकवान तव्हां विग में ईंदा त तव्हां खे दाल पकवान मिलंदी पोइ साण ॿी आहे डिश छोला भटूरा आलू कुलचा परांठा इहे साॼे शयूं असांजे हिते तव्हां खे सुबुह सुबुह चईं बजे खां चालू थी वेंदियूं आहिनि नाश्ते में इडली खां वठी मेदू वड़ा खां वठी विग जा दाल पकवान दाल डबरोटी सभु तव्हां खे हिते असां वटि मिली वेंदो ऐं हिन घणेनि जेके होटलूं आहिनि तव्हां खे होम डिलीवरी बि कंदियूं आहिनि ऐं तव्हां जे घर ताईं उहो विदाउट एनी मथे जे चार्ज ॾियणा तव्हां खे घरु पहुचाए ॾींदा आहियूं विग में ईंदा त तव्हां खे सॼे में सॼा असांजी फेमस आहे दाल पकवान तव्हांखे स्वादिष्ट ऐं सुठो दाल पकवान हिनखां सवाइ तव्हां खे किथे बि न मिलंदो तव्हां अचो हिकु वारी टेस्ट करो दाल डबरोटी सिंधी जो स्पेश्लिटी अथव ऐं दाल डबरोटी खाई करे बि तव्हां खे सुठो ॾाढो आनंदु ईंदो हिते